अस्थान जेना दरभङ्गामे अछि श्यामा माइ अस्थान बहुत बहुत दूरसँ लोक ओतऽ अएलाह अपन प्रणाम कएलथि आओर ओहिठाम हुनकासभके अपन जे छै मनोबल बढ़लनि हँ ओ बहुत ओहिठामके अथी जगहके प्रसिद्ध छै ओहि अस्थानपर पहुँचलाके बाद सब मनोकामना पूर्ति होइ छै हमरा बगलेमे कुशेश्वर अस्थान अइ कुशेश्वरो अस्थानमे बहुत बहुत दूरके आबै छथि आओर ओहिठाम बाबा कुशेश्वरके पूजापाठ केलथि आओर सब मनोकामना बाबा कुशेश्वर सिद्ध करै छथिन उत्तरमे बिदेश्वर धाम अइ ओ लाइनके पटरी लाइनके एहि बगलेमे छनि हुनको तऽ ओहो अस्थान बहुत पवित्र अछि ओहूठामसँ बहुत दूर दूरसँ लोक आबिकऽ आओर हुनकर पूजापाठ केलनि अपन मोनके शान्ति सेहो भेटै छनि एहि दुआरेसँ से बहुत किछु हमरा अगल बगलमे सब देवता पितर हौवे खासकऽ कऽ हम तऽ बुढ़हा बाबा अस्थान हमर डिहबार बाबा छथि ग्रामदेवता सेहो हमरा बगलेमे अपना गाममे हुनको बहुत प्रसिद्ध छनि हुनकर महिमा हँ सदिऔँसँ तऽ बहुत किछु ओहिठाम प्राप्त होइ छलै एकटा बसबिट्टी अछि एखनहुधरि ओ बसबिट्टीके पात लऽ कऽ आओर ओ तान्त्रिक तऽ आब नहि छथि हँ ओ लऽ कऽ एनाकऽ अथी कऽ दै छलखिन तऽ फूल जे छै से झड़ि आबि जाए छलै एगदम तऽ ओहो अस्थान हमर बाबाके बहुत प्रसिद्ध छनि आओर हमरासभ ओतऽ भजन कीर्तन सेहो बृहस्पतिके दिन से ओहिठाम होइ छनि तऽ बृहस्पति दिन हमरासभ ओतऽ जाइ छी आओर बहुत सुन्दर जकाँ ओतऽ प्रसाद पेलहुँ कीर्तन भजन केलहुँ हँ बहुत बहुत दूरके लोक आबै छथि ओतऽ छागर सेहो बलि पड़ै छनि हँ ईसब ओतुका जे छै से प्रसिद्ध छनि आओर बाबाके महिमा अपरम्पार छनि हँ एहि दुआरेसँ हमरा गामके सटले मने गामेमे छथि तऽ बाबोके हम बहुत मानै छिअनि आओर श्रद्धापूर्वक बहुत बहुत दूरसँ ओतुका माटिओके प्रभाव छनि कि ओ माटि ओ जगहके माथामे लगा लेलाके बाद जे छै से अहाँके बहुत किछु बदलि जाएत शरीरमे एगदम कोनो तरहके जे छै से अभाव नहि रहत आओर हुलसि फुलसिकऽ जे छै से अपन घरपर जाएब हँ